आं दाखालि आयफन एलेभेन बायदोंमोन आमफाय पनयालाय मोजां आरो सार्जयाबो मोजां थायो रेमयाबो थिगानो आमफ्राय दामा बिदिनो एसे खम खम समावनो मोनदों अपारयाव नायबाय थानानै आमफाय केमेरानि कयालिथियाबो बेराद मोजां आरो बिदिनो आं मालाबा रिल्सबबो रिल्स बानायो आमफाय लोगोफ्राबो बेराद पट' खेबजायो आरो आंनिजों आमफाय पट' हरबाय थानांगौ जायो सम सम